مجھے نہیں لگتا کہ موازنہ ایک سہی لفظ ہے اور جو استعمال کیا جانا چاہیے ہندی جو ہے تو یہ بیسکلی سنسکرت سے نکلی ہوئی زبان ہے جبکہ اردو جو ہے وہ عربی اور فارسی کا فارسی سے مل کر آئی ہوئی ہے تو یہ دونوں زبانیں اپنی اپنی جگہ بہت الگ الگ بھی ہیں لیکن کیونکہ یہ لوکل لوگوں کے عام بول چال میں استعمال ہونے والی زبانیں ہیں تو اس وجہ سے کافی الفاط جو ہیں ہندی کے اردو میں استعمال ہونے لگے یا اردو زبان کے جو ہیں تو وہ ہندی لوگوں نے استعمال کرنے لگ لگے لیکن یہ دونوں زبانوں کا موازنہ تو میں نہیں بولوں گی ہر زبان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اپنی ایک انفرادیت بھی ہے تو دونوں کا موازنہ تو صحیح لفظ نہیں ہے اردو زبان کی اپنی ایک شیرینی اور چاشنی ہے اور مٹھاس ہے اس زبان میں اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور ہندی کی ہندی بھی روزانہ بول چال میں استعمال ہونے والی زبان ہے دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کا سرکاری زبان ہندی سے موازنہ کیا جاتا ہے